नमस्ते बताइए कौन कौन कौनसी गाड़ी है जो सर्विस करानी है आपको गाड़ी कौनसी है आपके पास किसकी सर्विसिंग कराएँ गाड़ी तो कई तरह की आती हैं ना कौनसी गाड़ी है आपके पास छोटी गाड़ी है बड़ी स्विफ़्ट डिज़ायर है क्या हो गया उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है अच्छा गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा है अच्छा तो ये बताइए कि गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा तो ये समस्या कब से है गाड़ी में ब्रेक ना लगने वाली दो तीन चार दिन से है आपने गाड़ी कहीं और चेक कराई है अभी तक ठीक है देखिए गाड़ी में गाड़ी में सर्विस भी हो जाएगी आपका जो ब्रेक है उसमें कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं ब्रेक में कभी कभी क्या होता है ब्रेक सिलेंडर ख़त्म हो जाता है क्ले ब्रेक फ़िलिप ब्रेक पैड ख़त्म हो जाता है तभी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगती है तो किलच से आपका ब्रेक सिलेंडर जो है वो हमें लग रहा है कि काफ़ी पुराना हो गया है काफ़ी पुरानी गाड़ी है क्या मतलब पाँच दस साल पुरानी गाड़ी है क्या आपकी चार पाँच साल हो गया है ठीक है आप आइए तो मैं उसमें देखूँ पहली बात तो होना नहीं चाहिए था लेकिन अब आप कह रहे हैं तो हम एक बार चेक करेंगे क्योंकि चारों चक्के में बेरेक मतलब चार चक्के में आपके ये आपको ख़ैर एहसास नहीं होगा कि दोनों च मतलब चारों चक्के में ब्रेक नहीं लग रही कि किसी चक्के में ब्रेक पकड़ रही है कुछ मतलब अच्छा तो सर्विस में आपका हम आपकी पूरी सर्विस कर देते हैं गाड़ी की ब्रेक चेक कर देते हैं और गाड़ी में कोई कमी ब्रेक के अलावा भी कोई कमी हो रही है तो तो सर्विसिंग पूरी करनी होगी इसमें सर्विस में सारी चीज़ें बदली जाती हैं मोबिल ऑयल है मोबिल फ़िल्टर है एयर फ़िल्टर है और ब्रेक में अगर ब्रेक को ब्रेक को देखना पड़ेगा ब्रेक में अगर ब्रेक सिलेंडर होगा फ़्रेक्चर्ड होगा तो वो सब भी बदल जाएगा इसमें काफ़ी खर्चा आएगा तो अपना आपका आ जाइए तो मैं उसको देखता रहता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपकी सारी ब्रेक की समस्याओं को दूर करता हूँ और गाड़ी आपकी बना बना दूँगा तो आपको समस्याएँ नहीं आएँगी कोशिश मेरी यही है कि मैं गाड़ी आपकी एकदम सर्विस वर्विस करके एकदम टनाटन करके दे दूँगा ठीक है आप आइए ठीक है गाड़ी लेके